भांडे धोन आस्तै ते इ'यां अस पैह्ले उसी छल्लने आं झुठ जेह्की होंदी उसी धोन्ने आं ते धोइयै उसी साबनै गी झाकी लाइयै जेह्की फोम अज्जकल ते फोम जेह् बने दे हुंदे ओह्दे च झाकी लाइयै साबन दी ते ओह्दे कन्नै मांजियै मांजियै भांडे ते उसी भांडे पानी कन्नै छल्ली लैन्नें ते बस हून टोकरी च पाई लैओ ते सुक्की जाने धुप्पै च ते हा अज्जकल ते इ'यां ते बड्डे बड्डे घरैं च दिक्खो ते भांडे मांजने आह्लियां मशीनां लग्गी दियां अराम कन्नै भांडे उत्थें डालने ते धोई लैते ओह् अपने आप धनोई जाने ओह् हां एह्के थिन्दे भांडे होंदे न जेह्ड़े थिन्दे तेल आह्ले ओह् अस धोन्ने आं इक आंदी बोतल आंदी इयां लिक्युड पानी जेहा होंदा ऐ सर्फ होंदा मतलब साबन होंदा ओह् बी लेकिन ओह् झाकी नी होंदी ओह् पानी जेहा होंदा ओह्दे कन्नै में धोन्नी हा ओह्दे कन्नै शैल साफ होई जंदे ते भांडे चमकदे बी ऐ थिन्द जेह्की होंदी न ओह् मिटी जंदी ऐ लिश्कदे भांडे इयां धुप्पै च रक्खो ते इ'यां लिश्कदे ते ओह्दे कन्नै तुसी लै करो तुसी बी धोयै करो ओह्दे कन्नै शैल ऐ इक ते विम दा बी आंदा इक हून ते रामदेव दी बी आंदे साबन मड़ेओ पतंजली दे में ओह् इयो यूज करनी आं ओह् ही इस्तमाल करनी शैल न ओह् दस दस रपेऽ दी झाकी ऐ ते शैल कन्नै में पर म्हीना नी कड्डू उड़दी में में कोई पंदरां बी मेरे अराम कन्नै निकली जंदे इक झाकी कन्नै शैल ऐ झाकी ओह् तुस लेई बी सकदे इयां खरीदना वैसे मैंह्गी बी नेईं ऐ ते कन्नै अराम कन्नै तुस दो झाकियां बी लैगेओ म्हीने दी अराम कन्नै बीह् रपेऽ दी निकली जाना थुआढ़ा म्हीना ओह्दे कन्नै शैल लगदियां